नमस्ते जी

रेट मतलब ब्याह् च लैना रेट जां ओह् लैना ठीक ऐ ठीक ऐ थुआढ़ी गल्ल ऐ ते होर लाई लैगे दस्स ज्हार तक्क

ठीक ऐ ठीक ऐ आई जायो कल्ल ठीक ऐ